बैसो रानाय सुबुंफोरा योगा गेलेनाया मोजां आरो आं सानो बे योगा गेलेनाया बैसो रानाय सुबुंफोरनो मोजां योगा याव आथिं आखाय बोनाय बा देहानि फ्राथ खालामो मोदोम सिफायनाय गंनाय बेफोर गासिबो योगा याव दंजोबो गन्थंनिफ्राय हां लानानै खुगानिफ्राय हगारनाय खुगानिफ्राय हां लानानै गन्थंजों हगारनाय बेफोर गासिबो योगा याव दङ आरो योगा नि गेजेरजों बैसो रानाय सुबुंफोरना थांना थानायाव देहाखौ राफोद लाखिनो हायो होनना आं सानो